मछुआरों के बारे में मैं बताऊँ तो मुझे ज़्यादा उतना कुछ पता नहीं है उनके समूह के बारे में पर हाँ हमारे भारत देश में कई प्रकार के भिन्न भिन्न तरह के और जातों के लोग रहते हैं जो कि काफ़ी आपस में मिल जुल कर रहते हैं हर तरह का त्योहार चाहे कोई भी जाति का हो सारे त्योहार मिल के मनाया जाते हैं भारत देश में कोई भी त्योहार का भेदभाव नहीं है सारे जातों के त्योहार जो हैं वो एक साथ एकजुट हो के काफ़ी अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं इसी तरह जो मछुआरों का समाज है उनके भी जो त्योहार हैं वो मिल जुल के मनाते हैं हम भारत में उनके समाज के जो त्योहार हैं उसको भी भारत में उतना दिया गया है जितने कि दूसरे जाति के लोग हैं उनके त्योहार को महत्व दिया गया है तो सारे लोग यहाँ पे मिलजुल कर सारे त्योहार अच्छे से मनाते हैं